मेरी फेवरट रनिंग जां लोकेशन जो ऐ ओह् इक ग्राउंड ऐ में रोज जेह्ड़ा ग्राउंड़ च जन्ना होना रनिंग लेई क्योंकि ग्राउंड़ ठीक रौंह्दा पैह्लें में इक रोड़ हा साढ़े इत्थै मतलब तिन्न चार किलो मीटर पैह्लें में रोड़ च करदा होंदा हा रनिंग परंतु केह् होंदा रोड़ च केह् होंदा कि कदैं गड्डी गुड्डी आई जंदी ओह् सेफ नेईं रौंह्दा तां रनिंग जो ऐ ओह् में ग्राउंड़ च जन्ना होन्ना ऐं क्योंकि ग्राउंड़ जेह्ड़े सेफ रौंह्दा ऐ उत्थै होर बी बड़े लोग आंदे न रनिंग लेई ते उं'दे कोला दा तुसेंगी थोह्ड़ी बौह्ती मोटिवेशन बी लब्भदी क्योंकि अगर तुस रनिंग लेई रोड़ च जाओ ते तुस कल्ले जंदे ओ अलोन ते ते ओह्दे च तुसेंगी मतलब कि कोई मेन कंपिटिशन निं लब्भदा परंतु तुस अगर में ग्राउंड़ च जन्ना नी उत्थै बड़े लोग होंदे जित्थै मतलब कि आर्मी बगैरा च जाने लेई प्रैक्टिस करा दे होंदे न ओह्दै बिच्च केह् होंदा कि मिगी बड़ा मतलब कि थोह्ड़ी बौह्त उं'दे कोला दा नॉलेज़ बी लब्भदी कि कि'यां ओह् स्ट्रैटजी इस्तेमाल करा दे क्योंकि दिक्खने च बड़ा सिंपल लगदा ऐ रनिंग करना ना इ'यां लगदा ऐ कि नॉर्मल ऐ परंतु एह्दे लेई इक थोह्ड़ी वौह्त स्ट्रैटजी बी आनी चाहिदी बंदे लेई थोह्ड़ी बौह्त मतलब कि टैकनीक पता होनी चाहिदी स्पलिंट मारने दी बगैरा बगैरा ते ओह् केह् होंदा ओह् थोह्ड़ा बौह्त दिक्खियै गै आंदी इ'यां तुस बोलो केह् इ'यां कल्ले चली जा तां ओह् चीज नेईं ऐ बाकी मतलब कि तुसें एह् तुंदी अपनी मर्जी ऐ बाकी तुस रोड़ च जाओ रनिंग लेई जां मतलब ग्राउंड़ च जाओ ओह् मतलब ओह् कोई मतलब मेन नेईं ऐ तुसें बस ठीक लगदा उत्थै दौड़दे र'वो इ'यै चीजां न कि अगर तुंदे कोल सब तो बैट्टर आप्शन ऐ तुस चढ़ाई च दौड़ करी सको क्योंकि उत्थै जेह्ड़ा तुंदा स्टैमना डैवलप होना ना ओह् तुंदा स्टैमना कुदै बी नेईं होई सकदा जेह्ड़ा मतलब तुस चढ़ाई पर दौड़ करो ना सबतो बैनिफिशल रौंह्दा कि अगर तुस बाकी ग्राउंड़ च बी कोई माड़ी गल्ल नेईं ऐ में ते उ'आं ग्राउंड़ च गै करना होंदा क्योंकि ग्राउंड़ जेह्ड़ा ऐ ओह् ठीक रौंह्दा ओह् सेफ बी ऐ उत्थें बड़े लोग आंदे ऐं तुसें थोह्ड़ी बौह्ती मोटिवेशन बी लब्भदी ऐ ते कन्नै थोह्ड़ा टैक्नीक बगैरा दा बी पता लगदा मतलब तुसें मतलब कि सिखदा कि'यां ऐ बंदा दिक्खियै गै सिखदा बंदा इ'यां तुस आक्खो केह् कुसै गी कि'यां आंदा सिक्खना तां दिक्खियै गै आंदा जां फ्ही तुस थुहाढ़ा तुंदे अच्छा फ्रैंड सर्कल बनदा ऐ मतलब कि अच्छा फ्रैंड तुसें अच्छे फ्रैंड लब्भदे कि जो तुसेंगी गाईड़ करो स्पोटस दे रिलेटिड अगर मतलब कि तुस कुत्थै बी मतलब कि कोई स्पोटस बगैरा जेह्ड़ा स्टार्ट करना चांह्दे ओ नी ते ओह्दे लेई रनिंग इंपार्टैंट चीज ऐ रनिंग जेह्ड़ा में सोचना कि ग्राउंड़ च करन क्योंकि तुसें ग्राउंड़ च अगर तुस जाओ ते लोग छड़ा रनिंग बी नी करा दे होंदे उत्थें लोग जेह्ड़े अलग अलग स्पोटस बी खेला दे होंदे न ते तुसें अलग अलग स्पोटस बिच्च स्पोटस खेलने दी मतलब कि इक अप्परचुनटी बी मिलदी ऐ तुसें ओह्दी जानकारी बी लब्भदी ऐ क्योंकि बड़े घट्ट लोग होंदे जि'नें गी मतलब कि स्पोटस च मतलब इ'यां ते बड़ा लगाव होंदा लोग स्पोटस मतलब क्रिकट बगैरा दिखदे न लोग पर बड़ा घट्ट खेलदे स्पोटस मतलब कि लोग आखदे साढ़ै कोल टैम गै नेईं ऐ परंतु अगर तुस मतलब कि रोटीन बिच्च अगर दौड़ लान जा दे ओ ते तुसें इक स्पोटस बी लब्भी मतलब स्पोटस खेलने दा मौका बी लब्भी जंदा क्योंकि अगर ग्राउंड़ च दौड़ लान जंदे नी तुस तुसें इक स्पोटस दा बी मौका लब्भी जाना इ'यां तुस अगर रोड़ बिच्च दौड़ो तां ओह् थोह्ड़ा तुसेंगी फायदा मतलब कि घट्ट ऐ तुसें मतलब कि घट्ट फायदेमंद ऐ हां बाकी ग्राउंड़ बिच्च तुसें ठीक रौंह्दा ग्राउंड़ में आक्खा ना कि ग्राउंड़ मतलब ग्राऊंड़ केह्दे लेई बने दा होंदा एह् सब स्पोटस लेई बने दा होंदा ते में सोचा ना कि ग्राऊंड़ बिच्च गै दौड़ना चाहिदा बाकी तुस अगर ना मेरे कोल कोई अच्छा फ्रैंड बगैरा ते में पक्का गै जन्ना होन्ना दौड़ लान मेरा मतलब कि फ्रैंड बगैरा है निं ऐ क्योंकि में कल्ले गै जन्ना होन्ना दौड़ लान बाकी मेरे ग्राउंड़ बिच्च बड़े फ्रैंड न बनी गेदे ओह् मिगी जेह्ड़ा मतलब कि म्हैशा गाईड़ करदे रौंह्दे न बाकी मेरा मतलब कि पड़ोस बिच्च बी कोई खास जेहा दोस्त ऐ निं जेह्ड़ा मतलब की दौड़ लान जंदा होग क्योंकि अजकल्ल दे लोग जेह्ड़े होंदे ओह् लेज़ी बड़े होई गेदे उ'आं में आखना होन्ना मेरे पड़ोसियें गी आखदा रौंह्ना कि तुस चलो चला करो मेरे कन्नै दौड़ लान लेई फिजिकल फिटनस परंतु उ'नें उं'दे बिच्च अवेयरनैस थोह्ड़ी घट्ट ऐ तां करियै ओह् थो़ह्ड़े घट्ट प्रैफर करदे होंदे दौड़ लान ते तां करी में कल्ले गै जन्ना होन्ना क्योंकि तुसें कुसे गी जिन्ना मर्जी समझाओ उ'नें करना अपनी मर्जी दा गै ते तुस मतलब गी कुसे गी समझाई नेईं सकदे ओ ते परंतु ऐसी गल्ल बी नेईं ऐ उं'दा मेरे कन्नै कोई लड़ाई झगड़ा जां कुछ ओह् मेरे कन्नै जंदे होंदे लेकिन बड़ा इक दो बारी गे दे हे ओह् परंतु घट्ट में कल्ला गै जन्ना होन्ना अ'ऊं कल्ले गै प्रैफर करना होन्ना क्योंकि कल्ले ठीक रौंह्दै क्योंकि जेह्ड़ा तुस बंदे बिच्च सैल्फ मोटिवेशन होनी चाहिदी ऐ मतलब कुछ बी कम्म करने ताहीं ओह्दे लेई तुस आक्खो कि में फ्रैंड गी लेइयै जां ते ओह् कोई सैंस ऐनी बनदा ऐ तुस मतलब कि जिनैं दौड़ना ऐ कि'यां बी दौड़ी सकदा ऐ परंतु इक टैकनीक इंपार्टैंट होंदी ऐ कि तुसें ग्राउंड़ बिच्च जाह्गे तुसेंगी बत्हेरे लब्भी जाने टैकनीक दस्सने लेई जां मतलब थोह्ड़ी बौह्त फिजिकल बगैरा जि'यां कि मिगी फिजिकल दा हैनी पता हा कि केह्ड़ी असें स्टैचिंग बगैरा करनी होंदी पैह्लें मिगी इन्नी ऐनी पता हा परंतु मेरे धीरे धीरे ग्राउंड़ बिच्च दो तिन्न दोस्त बनी गे ते उ'नें मिगी सखाया कि कि'यां होंदा ऐ ते बाकी में कुसै कन्नै ते ऐनी जन्ना होन्ना पर रैंडमली बड़े सारे दोस्त लब्भी जंदे ग्राउंड़ बिच्च ते उं'दे कन्नै में रनिंग जेह्की थोह्ड़ी बौह्त करी लैन्ना होन्ना ते में मतलब कि जन्ना में कल्ले गै होन्ना बाकी में ग्राउंड़ बिच्च ते बत्हेरे फ्रैंड बनी जंदे उत्थै मतलब बत्थेरे लब्भी जंदे जेह्ड़े मिगी रनिंग बगैरा करने लेई बाकी में ग्राउंड़ बिच्च गै प्रैफर करना होनी रनिंग करनी क्योंकि ग्राउंड़ जेह्ड़ा ऐ ओह् ठीक बी ऐ सेफ बी ऐ ओह्दे मतलब कि में फायदे सनान लगां तां बड़े फायदे सनाई सकदा ग्राउंड़ बिच्च लाने दे बाकी ग्राउंड़ बिच्च इक खुल्ला बाताबरण होंदा उत्थै मतलब कि अग्गें पिच्छें जि'यां कि मतलब कि ग्राउंड़ तुसे ऐसा चूज करना चाहिदा जित्थै अग्गैं पिच्छें पेड़ पौधे होन नैचुर्ल इंवाईरनमैंट बिच्च तुसें मतलब कि जादा दौड़ लानी चाहिदी ओह् थोह्ड़ा बैनिफिशल रौंह्दा ते इ'यै आखना कि ठीक ऐ तुंदी बाकी अपनी अपनी बंदे दी राए होंदी ऐ कोई दो रोड़ बिच्च जाना प्रैफर करदा ऐ केइयें दा अलग रूट होंदा मतलब कि केइयें दा इक प्रफैक्ट ट्रेनिग मैट्टर होंदा ओह्दे बिच्च बंदा नैचुर्ल बिच्च दौड़ना ओह् ग्राउंड़ निं होंदा ओह् मतलब कि इ'यां नैचुर्ल इंन्वाईरनमैंट कोई बी होई गेआ जि'यां कि हॉफ रोडिंग च दौड़ना उस्सी आखदे अस हॉफ रोड़िंग बिच्च दौड़ना उस्सी मतलब परफैक्ट ट्रेनिंग मैट्टर होंदा ओह्दे बिच्च बंदा अलग अलग मतलब कि ओह् होंदा बाकी अलग बंदे दे अपनी अलग अलग प्रैफरैंस होंदी बाकी मेरा अपना जो खुद दा प्रैफरैंस ऐ ओह् ग्राउंड़ बिच्च जन्ना होन्ना दौड़ लान